असां जे मुंबई ज़िले में जेकी मशहूरु खाधा आहिनि उहे आहिनि इडली वडा पाव ढोकला डोसा पोहा दाल पकवान चाप पानीपूरी ॾही कोकी उन्हनि खाधनि खे तियारु करण लाइ दाल चावर बेसण पटाटा मैदो अटो कमु आंदो वेंदो आहे ख़ासि कुझु मसाल्हा कमु आंदा वेंदा आहिनि जेकी उन्हनि खाधनि जे सुवाद खे वधाईंदा आहिनि ऐं ख़राबु बि थियणु न ॾींदा आहिनि ख़ासि करे असां सिंधियुनि जा दाल पकवान दाल मुङनि जो सेंडविच ऐं चाप मशहूरु आहिनि ऐं मुंबई जा वडा पाव महाराष्ट्रा जो मोदक त सॼी दुनिया में मशहूरु आहिनि ऐं उहे खाधा मुंबई जे हर कुंड में मिली वेंदा आहिनि ऐं उहे खाधा हर मौक़नि ते मिलिया विंदा मिली वेंदा आहिनि आसानी सां उहे खाधा असांजे संस्कृतीअ जो हिसो बणिजी विया आहिनि